ग्रामीण शहरके अपेक्षा जे छै शिक्षा व्यवस्था शहरमे अधिक छै काहेकि यहाँपर सभी सुविधा छै सबकिछु छै हमसब अच्छासँ शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्राप्त करि सकैत छिए लेकिन गाँव सबमे छै इसकुल भए गेलै कॉलेज भए गेलै इसब बहुत दूर दूर छै जकरासँ अभी बच्चासब जेछै ओकरासबके पढ़ैमे दिक्कत भए रहलछै ओकरासबके लिए अच्छा सुविधा नहि छै एकराले सरकारसँ निवेदन छैकि मतलब शिक्षा व्यवस्था बढ़िआँ करल जाए जेकरासँ शहरके शहर गाँव दोनोके बच्चा पढ़ि सिख पढ़ै लिखै आओर अच्छासँ अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकै जेकरासँ ओ सब सबमे कोइ दिक्कत नहि आबि सकै सब पढ़ै लिखै काहेकि आइकाल्हि जमाना बहुत आगे चलि गेल छै जेकरासँ पढ़ै लिखै बिना पढ़ल लिखलके तऽ कोइ वैलुए नहि छै जे पढ़ल लिखल छै ओकरा आदमी ओकरो अच्छा मतलब जे पढ़ल लिखल छै ओकरो बढ़िआँसँ बढ़िआँ शिक्षा प्राप्त करना चाहिए जेकरासँ हमसब अच्छासँ दोसरासे शिक्षासे होइछै कि सन्स्कार शिक्षासे हमरा हमसबके अन्दर अपनेआप सन्स्कार आबि जाइछेै कि हँ हमरा केकरासँ केना बात करना छै केकरासँ की कहना छै नहि तऽ जेकरापास शिक्षा नहि छै ओ तऽ किछु भी केकरो बाजि दए छै एकरासँ शिक्षासे इएह छैकि सन्स्कारके पता चलैछेकि हँ के कितना पढ़ल लिखल छै कि छै ओकर बाजए के तरीकासे पता चलैछै ओकरबा रहन सहनसे पता चलैछै लेकिन ग्रामीण क्षत्रमे छै कि मतलब अभी ओतना विकसित नहि छै इएह लएके शिक्षा व्यवस्था थोड़ा निच्च कोटिके छै